जोङो दंफां लाइफां गायनाया माबोरै गाययो जों दा दै होयो आरो बोरमा जागोन होन्नानै जों बोरैहाय बेरा होना दोनो आरो ओमफ्राय दै होना दोनो मोजाङै थांथों होन्नानै जों बेखौबो जोथोन लानानै रोङा दा आरो माबोरैदि फोथांगोन बे दंफांखौ जों मिथिला जोङो दा जोंनि दंफांआथ' बबेबा थाङो बबेबा थाङा बिफोरखौ दा जों जोथोनखौ मोजाङै लानांगोन दै होयै होयै आरो ओमफ्राय बेरा होनांगोन दाउ अमा जायै बायदि बोरमाफोर जायै बायदि दा बिदिनो फोथांनांसिगोन लासै लासै दै होयै होयै दा दा दंफांआथ' सब जिनिसखौबो गायदोंमोन दालाय माबोरै थांगोन बिफोरो दै होआबा बेरा होआबा जों जोथोनखौ मोजांहाय लानांसिगोन र' बिदिनो दंफांआ जों गाम्बारि सिसु आरो ओमफ्राय लाख्रि आरोबाव फमा आरो ओमफ्राय नारें आरो ओमफ्राय माबा नालेंखर औवा बिफोरखौ गायो र' जों दा बेखौ जोथोनखौ जोंनो लानांगोन गायनो गायनानै दोनदोंमोन दा जोथोना जों बेरा होआबाथ' थाङा बेफोरो बेराखौ सब होखानांगोन दै होयै होयै फोथांनांगोन दा बिनिफ्राय मा खालायबावगोन जोङो जों दा सामलायनो हाया जोंहा एख' रोङा नालाय बुरै मानसि जोङो दा माबायदि जागोन जोंनो मा उफाय होगोन खोन्थानो हाला आरो जोंनो जों मिथिया नालाय जोंहा संनांगौ खावनांगौ जानांगौ बिखौ रोङा जों बेफोरबायदिल' खालायना जानायल' जों मावनानै दांनानैल' जानाय जों बिफोरखौ बेरा बुरिफोरखौबो होनोबो जोंहा फैसा गैया आखायाव हारसिं बोरै बिबारा जोंफोरनिया गलाप आरो ओमफ्राय फुल गुफुर ओमफ्राय गोजा बिबार बिफोरखौ सबखौबो गाइयो जोङो गायबाबो मोजाङै बबेबा बारो बबेबा बारा बिफोरो दा थैयोबो नालाय दा बायदियाव बबेबा बारो बबेबा बारा दा बिफोरखौ सब जों गायजोबो र' गायनाया गायबाबो थेवबो थांना थाया बिसोरो दा जोंफोरनि मथे गलाबा साबसिन र' मोजाङा गुफुराबोथ' थाङो थांनाया बाथौवाव गायनाय नालाय बिफोरो सब दा जोथोनखौ जों माबोरै लागोन बिफोरखौ जोङो बिबारा बाथौवाव गाइयो आरो ओमफ्राय सा सात बेरायाव गायो जोङो लामा बारियाव बे लामा जिं जिं न'नि न'नि लामा बेराखै बिफोरो जोंफोरनि नालाय मोनबानो बाथौवाव होनाय नुनाय नालाय न' खाथि खाथि गायै गायै लाजोबो जोङो सबखौ जिनिसखौ जों जोंनिया दा दावदै फुल बिबार दं आरो ओमफ्राय गलाब दं आरो गेनजाय फुल दं आरो ओमफ्राय दा माबा जबा फुल दं बेफोरो सब दंजोबो जोंनियाव दा बाथौ सेराव दा जोंहासो जोंफोर मालाबा बिफोरखौनो खाबाय बायो बबावबा लांनोबा आरो बबावबा न'फोरावबो होबाय बायो बिदिनो र' दा जों जोंनिया जोङो बाथौआव नांगौ आरो ओमफ्राय दा बिबारा बाथौआव नांगौ ओमफ्राय न'नि फुजा होनायाव नांगौ आरो ओमफ्राय बबावबा बबावबा लाङो जों बिफोरखौ बिबारखौ सब सरस्वती फुजाफोरावबो बेफोरावबो लाङो मन्दिरफ्राव बियाव लाङो सब दा नांथारगौ नै बे फुलखौ सबावबो दा खानानै लांबाय बायनो दाथ' जोंफ्रा उफाय गैया बिफोरखौ लाङाबा